हा हा हा हा पैसा न त भई हलंदी रहंदी आहे हींअर मस्तु पाणि सुठा सुठा वॻा आया अहिनि कुरितियूं आयूं आहिनि पेन्ट टीशर्टूं हा हा सभु हींअर तव्हां जेको चओ हींअर सभु असां वटि अवेलिबल आहे जेकी तव्हां जी साइज हुजे हू तव्हां मूंखे ॿुधायो मां तव्हां खे सभु कलर बलर कहिड़ो खपेव कलर त ॾाढा सुठा सभु आहियां आहिनि चङा कलर आहियां आहिनि तव्हां खे लॻिभॻि त सभु पर्सनल ठहंदसि मां तव्हां खे आहिनि वोट्सअप में फोटा मोकलियांवती तव्हां मूंखे कलर सिलेक्ट करे ॿुधायो तव्हां खे कहिड़ो खपेव हा हा भले मां तव्हां खे फोटा मोकिलियांती तव्हां मूंखे सिलेक्ट करे ॿुधायो पसंदि करे ॿुधायो के कहिड़ो तव्हां खे पसंदि अचे थो पियो अघु हीअ हा डिस्काउंट त हले पियो हींअर छवीह जान्युआरी जो आहे न डिस्काउंट ऑफ़र हले पए थी हुनजे हिसाब सां तव्हां खे असां सभु ॾींदासीं हींअर डिस्काउंट जे लेखे घणो त छहें सौ वारो पेन्ट अथव ऐं चईं सौ वारी टी शर्ट अथव हेॾो महांगो किथे आहे हज़ार वारा वॻा त हींअर सभु सादा सिम्पल थी विया आहिनि हींअर हर कोई हेतिरो त पाए पियो थो हा हा भेण तव्हां जी ॻाल्हि सची आहे हज़ार रुपये पर मां तव्हां खे आहे न हीअ डिस्काउंट जो ज भाव बुधायांथीमांव न त त हीअ जोड़ी ॿीं हज़ारे वारी आहे मां तव्हां खे डिस्काउंट करे मेइन सस्ते में बुधायांथीमांव अरे कपिड़ो त असांजो ऊचो ज अथव तव्हां खे कुझु बि फ़रियादि ईंदी ज कान्ह असांजो कपिड़ो एतिरो ऊचो अथव सुठो तव्हांखे कुझु बि फ़रियादि करण जी ज़रूरत ई कान्ह पवंदी तव्हां पाणि ॿियो दफ़ो बि मूं मूं वटां ई तव्हां घुराईंदा वॻा हा भले मां तव्हां खे हींअर सभु वोट्सअप में फोटा ने साइजूं सभु मोकिलियांव थी त तव्हां पसंदिगी करे पोइ मूंखे ॿुधायो पोइ मां तव्हां खे मोकिले छॾंदमि हा भले हा